हमरा सभकेँ बच्चा सभ के लेल सरकार किछु नहि सोचलक यए बुझलियै सरकार जे किछु नहि सोचलक यए तऽ ओहि लेल बच्चा सभकेँ दिक्कत तऽ हेबे करतै पढ़ाइ लिखाइ सभ चीजमे दिक्कत हेतै गाँव घरमे ट्यूशन धरयने छी ओहिमे पैसा लागैत यए जेना तेना बाल बच्चा सभकेँ अपन पढ़ै लिखैए होटल जाइए ओहिमे मानि कऽ दिक्कतसँ कोनो काम करय पड़ै छै एहि लेल मानि कऽ चलू आइ जँ कोनो सुविधा सरकार दैतियै तऽ बच्चासभ अपन घरमे पढ़ाइ लिखाइमे रहितियै तऽ जेना तेना अपन सभ किओ मिलि जुलि कऽ रहितियै अररिया जिलामे हमसभ रहै छी अररिया जिलाके वासी छी रानीगंज प्रखण्ड यए हमरा सभके लेकिन हमरा सभके लेल सरकार किछु नहि अभी तक सोचलक यए तऽ चलू सभ बढ़िआँ छै महादेवके कृपा हमरा सभ अपन ब्राह्मण जाति छी फूल बेलपात पूजा पाठ गुजर बसर अपन करै छी पूजा पाठमे लीन रहै छी बाल बच्चाके लेल अपन सोचै विचारै छी जेना तेना आब सभ की आब की बतायब बेसी तऽ बताए नहि सकब लेकिन तैओ कहैत छी जे हमसभ अपन गाँव घरमे रहि कऽ सभ मेन्टन अपन करै छी अहाँ सभ मेन्टन करै छी बाल बच्चाके लेल सोच विचार अपन करैत रहै छी एहि लेल अहाँ सभकेँ जे सुविधा हुए से करू हमसभ ब्राह्मण छी सभ परिवार अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी यए ओहिमे सभ हिलल मिलल छी सभ बाल बच्चाके साथ खुश रहै छी हे रोकू यौ हे रोकू